ویسے تو میرے علاقے میں جرائم بہت کم ہوتے ہیں اور ہر آدمی اپنے کام سے کام رکھتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا ہر کہیں ایک برا انسان ہوتا ہے اور اس لیے جہاں پر برا انسان ہوگا وہاں پر جرائم بھی ہوں گے میرے علاقے میں کچھ لوگ جوا بہت کھیلتے ہیں کیوں کہ یہ سب بہت بے روزگار ہیں اس لیے بے روزگاری بھی جرائم کو بڑھاوا دیتی ہے اور بے روزگار انسان مجرم بن جاتا ہے ویسے جوا ایک بہت بڑا جرم ہے لیکن لوگ بے روزگاری کی وجہ سے یہ جرم کرتے ہیں اور جرائم کرتے ہیں